کچھ نایاب غیرمعمولی اجزا جیسے کہ چلغوزے کیسر عجوا زیتون اور زیتون کا تیل یہ سبھی چیزیں صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور ہم اس کا کھانے میں استعمال کرکے اپنی صحت کو اچھا بناتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے جیسے سوکھے ماوے طرح طرح کی کھجوریں بادام کاجو پستا یہ سب ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں اور ہمیں ان کا اپنے کھانے میں استعمال کرتے رہنا چاہیے